ٹیکنالوجی کے وجہ سے چھوٹے کاروباریوں کو بہت مدد ملی ہے اور آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو موبائل پر اور آن لائن اپنے سامان کو بیچنے میں مدد مل رہی ہے اور اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے جس طرح پہلے پہلے اتنا آسان نہیں تھا پہلے چھوٹے موٹے جو کاروباری ہوتے تھے وہ صرف اپنے گاؤں اپنے شہر کے علاقے تک ہی محدود رہتے تھے آج کل چھوٹے چھوٹے کاروباری بھی اپنے ہندوستان کے ہر ایک کونے میں اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کیا ہی وجہ ہے جس کے وجہ سے آج چھوٹے چھوٹے موٹے کاروباری بڑے برے کاروباریوں کی طرح اپنا اپنا اپنا یہ ٹیکنالوجی کے وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ہندوستان کے لیے اور سرکار کی بڑی جیت ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہر انسان کو فائدہ مل رہا ہے اور ہر انسان اس طرح کے فائدہ سے فائدہ کو اٹھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے چھوٹے موٹے کاروباری بہت متاثر ہوئے ہیں اور ان کی کمائیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے